जीरो बैलेंसवला खाता छै ओकरापर नहिओ पैसा रहै नहिओ खगता रहै छै तैओ पैसा आबै छै नहिओ हँ किसानोवला पैसा आबै छै आओरसभ पैसा आबै छै किसानोवला पैसा आबै छै रहि रहि कऽ हजार दू हजार पचीस सए जीरो बैलेंसवलामे खाता बन्द नहि हुअइ छै नहिओ पैसा रहै छै तैओ खाता बन्द नहि होइ छै ओहिनो पैसा आबै छै दू हजार पचीस सए पैसो रहै छै तैओ नहि रहै छै तैओ किसानोवला आबै छै पैसा हर महीना आबै छै हर महीना किसानोवला पैसा आबै छै आओरसभ पैसा आबै छै खेतिओ बाड़ीवला पैसा आबै छै हँ